मेरा गाँव शिशौड़ा है मैं शिशौड़ा से बोल रही हूँ यहाँ पर बहु गाँव के अन्दर बहुत सारी अच्छी अच्छी हैं मन्दिर भी है इस्कूल भी है और मार्केट भी है छोटे मोटे मार्केट हैं लेकिन अच्छी सब्ज़ियों के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है गाज़ीपुर में गाज़ीपुर में अच्छी सुविधा है दुकान है मॉल है अच्छे स्कूल भी हैं बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था भी अच्छी है और रामलीला मैदान में वहाँ पर रामलीला भी होती है लंका मैदान है वहाँ पर प्रदर्शनी लगती है इस्टॉप बस इस्टॉप भी है यहाँ पर अच्छा घूमने फिरने की सुविधा भी है यहाँ पर पार्क भी है हमलोग जाते हैं वहाँ पर हर समय घूमते हैं कुछ समय बिताते हैं अपने रिश्तेदार भी वहाँ पर आते हैं वह लोग कभी कभी कोई फेस्टिवल पड़ जाए या कोई त्योहार पड़ जाए मिलकर हमलोग साथ में मनाते हैं अपने परिवार के साथ घूमते हैं फिरते हैं खेलते हैं हमारे घर में बहुत सारे बच्चे भी हैं छह सात बच्चे हैं सबलोग पढ़ते भी हैं अच्छे से घूमते फिरते हैं पढ़ाई की भी सुविधा अच्छी है यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया भी जाता है अच्छे से स्कूल भी इनका बहुत अच्छा है खूब अच्छी पढ़ाई देता स्कूल का नाम गुरुकुल है एकेडमी है गुरुकुल में ही पढ़ते हैं बच्चे जो कभी कभी हमलोग उनको हम छोड़ने भी जाते हैं और बसें भी आती हैं स्कूल की छोड़कर आते हैं लेने भी जाते हैं घर के गर्जियन भी अच्छे हैं सबलोग घूमते हैं फिरते हैं साथ में मिलकर रहते हैं हम